आप के यहाँ कौन कौन से पर्व मनाया जाता है तो दीपावली कैसे मनाया जाता है आपका गाँव में तनिक बताइए तो

छठ पर्व कैसे मना तो आप हमको भी तरफ़ यही तरफ़ से होता है लक्षमी पूजा होता है तो हम सब मिलकर अपना मूर्ति लाते हैं बनाते हैं प्रसाद लाते हैं पान लाते हैं धूम धाम से अपना सजा ओजा कर पूजा पाठ करते हैं और अच्छे तरह से सब परिवार मिलकर दीपावली मनाते हैं छठ पर्व कैसे करते हैं दुर्गा पूजा कैसे होते हैं मनाते हैं आपको गाँव में धूम धाम से अपना दुर्गा पूजा मनाते हैं घूमते हैं तो